ठीके छै तभी

ठीक छनि

हँ

हँ अच्छा

से तऽ छैबे कयलै धुप से तऽ धुप ठीक छै तब ठीक छै रखियै